دہلی میں تعلیمی نظام کی مالی امداد کیسے کی جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دہلی میں جو ادارے ہیں ان میں سے اکثر پرائیویٹ ہیں جو سرکاری ہیں ان کی امداد گورنمنٹ خود کرتی ہے یا پھر بڑی بڑی کمپنیاں کرتی ہیں اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں ڈونیشنز آتے ہیں پرائیویٹ ڈونیشنز آتے ہیں کچھ وہ اپنا اسی ادارے کے نام پر جو بھی تعلیمی ادارہ ہے اس کے نام پر کچھ بزنس کرتے ہیں جس سے ان کو مالی امداد حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنے اس تعلیمی نظام میں خرچ کرتے ہیں اور تعلیمی نظام کو بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ لوگ لوگ جو ڈونیش دیتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ بھی کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح سے کر کے یہ لوگ اپنا نظام چلاتے ہیں